समय जल्दीबाजीके लेल तऽ खिच्चड़ि सबसँ बढिआँ छै ओइमे चावल पानि हँ सामग्री सब दऽ दियौ अपन दोसरो काम करय छी आओर ओ चीज बनि रहलय हँ साथ साथ टाइम बचत तऽ थोड़े आलू सेहो काटि कऽ ओकर भुजिया बना लिअ हँ तऽ सेहो भऽ सकइए ई सब भऽ गेलाक बाद जे छै से भोजनो जल्दी भऽ जाइए अपन समयो कम लागत आओर रसोइ सेहो तैयार भऽ गेल हँ तऽ हमरा बुझलासँ तऽ इएह शार्टकटमे भऽ गेल